हमारे जैसे गाँव शहर बड़ा बड़ा विवाद हो जाता लोग उसमें पुलिस और पुलिस कर्मियों न्यूज़ मीडिया वाले आदि बहुत जल्दी एक्शन लेने लगते हैं अब जैसे किसान का फसल ख़राब हो गया है और उसमें सूखा पड़ी गया पड़ गया और गीट गया उसमें कोई सनक लेते हैं जैसे मीडिया वाले छोटे ये छोटे छोटे मुद्दों को भी फैलाए जाए जिससे किसान का मदद हो इस